नमस्कार म्हाजें नांव तेजस्विनी प्रकाश जावन आसा कालच अशें जालें की म्हाजे इश्टान म्हाका सांगलें की तो आधार तेजें अपग्रेट करपाक गेल्लो अपग्रेट करपाक गेल्लो जाल्या किद जालें तेजें काम म्हणपाक लागलो की तो बरें बेगीन जालें बाकी लोक म्हणटाले की वेळ लागता वेळ लागता पूण तो म्हाका म्हणपाक लागलो की आपल्यालें काम बाबा बिरें बेगीन जालें सो म्हाकाय बी मनान आयलें की आरे म्हाजें बी करपा उरलां आधार अपग्रेड हांवेन बी करून पयल्या कस जात तें पळोवया म्हाजो एक्सपिरियन्स लोकां सांगया म्हूण हांवेनय बी काल तें काम करून घेतलें जाल्या म्हाजेंय बी काम बेगीन जालें आतां तेणी नवीन काडलां न्ही तें ऑनलायन करपाचें तेंचे वेबसायटीचेर खंयच्या तरी तें एक बरें आसा तेज्या वयल्यान माय यूडीएआय म्हणून एप तें तेजे वयल्यान बरें बेगीन जाता आमकां चड त्रास घेवची पडच पडना लायनी रावचें पडना मागी ती कितेंय आसो तुमचो नंबर अपडेट करपाचो आसुंदी तुमचें बारीक बारीक डिटेल अपडेट करपाचें आसुनी ऑर कितेंय आसुनी तें म्हाजें बरें बेगीन जालें मातशें पयली पयली मातशें ती सायट ओपन जावपाक मातश्यो कटकटी जाल्यो जायत ना जाली ओपन परत परत ओटीपी येयना जालो पूण मागीर कळें म्हाज्यात नॅटवर्काचो प्रॉब्लम आसा म्हुणू हांव बरें जाग्यार गेलें आणी मागे पयत जाल्यार जालें बाबा सायटूय बी ओपन जाली ओटीपी बी आयलो आनी बेगी बेगीन हांवेन तें किजें फील केलें तें फील करतगीर तेंचे थोडे थोडे प्रश्ण आसुल्ले तेय बरयले किदें अप अपलोड करपाचें आसुल्लें तेंय बी अपलोड केलें अशें बारीक सारीक गोश्टी जेंकां आमकां लायनी रावचें पडटालें वसून आधार सँटरान त्यो ह्या ऑनलायन एपा लागोन बऱ्यो जाल्या अशें म्हाका दिसता तुमीय बी हेचो वापर करचो तुमचो एड्रेस जावं कोणा अपडेट करूं जाय तें चुकलां कोणालीं नांवां चुकल्या तें करपा लागोन हें खरें बरें आसा हांवेन हेजो उपभोग घेतलेलो आसा तुमीय बी घेवन पोवपा शकता पयशेय बी खूप कमी आसता मिनिमल रेट आसता आनी म्हाजे जाल्या तेणी सादे एड्रॅस अपडेटा लागोन कांयच पयशे घेतले ना आमी भायर वचोन सायबरांतल्यान करता तेन्ना तें आमचे कडल्यान बरेंच फी किंवां पयशे घेता सो हे हो एक बरो उपयाय आसा सो तुमी तो वापरान पोवचो म्हाका बरो एक्सपिरियन्स आयलो तुमीय बी घेवन पयात